کارڈینیٹر سید دستگیر حسین نے ہمارے دوبارہ جو کوئسچنس کیے چھٹے تھے اس کو ویریفکیشن کرنے کے لیے کہا اور ہم کر رہے ہیں اور کمپلیٹ کر چکے ہیں لیکن یہ مجھے غیر مناسب دکھ رہا ہے کہ آپ لوگ ویریفکیشن اتنے سوالات اتنے ڈھیر سارے وقت ہمارا لینے کے باوجود پھر جو سوال وہاں سے سوالات کر رہے ہیں جس سے نہ صرف ہمیں مشکلات ہو رہی ہے اور ایک کارڈینیٹر کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا وقت بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے اور ہمارا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے آپ لوگ مختصر کریے اس سے پہلے کرنے کی بات